हेल्ल' मैगङा दंना गैया नोंनावलाय जोब्बाय नामा हाबानि नांगौ हाबानि आलु बेग मोननै हर खबि बेग मोननै आलु बेग मोननै हर

खबि बान्दा कबि दामआलाय दामआ बेसां कबिया ना आलुआ आलुआलाय बुरजा लागोन एसे खमाव हर गारियाव थिखांना हर दे गारिआवला थिखांदो नों थिखांनो हायाबा मैगंखौल' हर मालाय गारिनि मानसिया थिखांना लाबोगोन फैसाखौ आं न'आव थांना हैगोन दे बे कबियानोसै आलुआनोसै बेलासि बानलुबो नांगौ फैसाया न'आव थांना हैगोन दे

जाबाय दा